مولانا منت اللہ رحمانی ڈاکٹر اے پی جے ابوالکلام مولانا ولی رحمانی مولانا اسد الدین اویسی مولانا سیف علی رحمانی اٹل بہاری باجپئی مہاتما گاندھی مولانا مظہر الحق پیر علی خان اسد الدین اوبسی امت شاہ اکبر الدین اویسی